असें अपने योग च शुरू च ते एह् करना चाहिदा असें जि'यां के मरकट आसन होंदा कि रीढ़ दी हड्डी गी दर्द होंदी ऐ ते मरकट आसन बड़ा जरुरी ऐ जि'यां रीढ़ दी हड्डी गी दर्दां न साढ़े पूरी समझो शरीर गी मरकट आसन आई गेआ फ्ही ओह् आई गेआ उतानपाद आसन आई गेआ दो तिन्न योग जेह्ड़े बड़े जरुरी होंदे एह् जे कंधे दर्द ऐ ते फ्ही फ्ही एह भाइयें आह्ला योग होंदा थोह्ड़ा बहुता ओह् करना ते जे कोई हाइट शाइट आह्ला बच्चें करना होऐ तां उ'नें ई अपना होंदा ताड़ आसन वगैरा होई गेआ बरिख आसन होई गेआ एह् दो न्नै योग करने